बर' राव रायज्लायग्राफ्रा गोबां समावनो गुबुन गुबुन जायो बा गुबुन गुबुनथिलियाव जुदि दावगायो दावबायहैयोब्ला अब्ला गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो बै जेंनाफ्रा जाबाय बर' राव रायज्लायग्राफ्रा दानि मुगायाव माखासे जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों जेरै जोंनि बर' रावा गुबैयै जोंनि बि टि आर एबा बिटिसिआवल' गुबैयै रायज्लायजायो एबा गोबां हारि माहारिनि गेजेराव बर' सुबुंफ्राल' जोंनि बर' हारिमु एबा बर' रावखौ रायज्लायनो मोजाङै हायो नाथाय जोंनि बर' रावखौ जोंनि बुहुमाव बा जोंनि रायजोआव बा जोंनि आसामाव बा जोंनि बिटिआरआव थांनानै थानो बा संसार जाबोनाय गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा जोंनि बर' रावखौ जेब्लायबो एबा माब्लाबाबो रायज्लायनो एबा रायज्लायनो सोलोंनो थाखाय नाजाया जायनि जाहोनाव जोंनि बर' हारिनि खायफा बर' राव रायज्लायग्रा एबा जों बर' सुबुंफ्रा गोबां सिमावनो जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जानो गोनां जादों जेरैहाय जोङो सब दखान फाहारफ्राव थां जेब्ला जोङो बर' रावजों सोरबा एसामिस सुबुंफोरनाव एबा गुबुन रावनि सुुबंफोरनाव जेब्ला जों माइबा माबा बेसाद एबा मा माबा जिराद जुदि बियोब्ला अब्ला जोंनि बर' रावजों जेब्ला बुंगोन जों अब्ला जोंनि बुंनाय रावखौ जोंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जेब्लायबो गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा बुजिया जों खालि बर' हारिनि एबा बर' राव बुंग्राफ्राल' बर' रावखौ रायज्लायबाय थायोब्ला जोंनि बर' राव नि थाखोआ बबेसिम थाहैगोन एबा माबोरै जौगागोन बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा दा बाथ्राया नैबेयो जोंनि माबा बर' राव रायज्लायग्राफ्रा दानि मुगायाव माखासे जेंनाफोरजों मोगा मोगि गोनां जानायनि गुबै जाहोनफ्रा बेनो बर'नि अनगायै गुबुन गुबुन हारिनि जेरै असमिया बांला माराठी गुजराटि बायदि बायदि जिखुनु हारिनि सुबुंफ्रानो जोंनि रावखौ बुजिया नों एबा बर' हारिनि सुुबंफ्रा जेब्ला बास गाखोगोन बासाव थांनानै जोङो जेब्ला कनटेक्टरजों रायलायगोन ड्राइभारजों रायलायगोन सालायगिरिजों रायलायगोन अब्ला जोंनि बर' सुबुंफ्रा बर'नि जुदि बाथ्राफोरखौ रायज्लायोब्ला एबा रेसपनसखौ एबा फिन्नायखौ जोङो मोनफिना जाय मानो होनना बुङोब्ला बर' रावा जोंनि एबा बर' राव रायज्लायग्रा सुबुंफोरनि थाखायल' बर' रावा जैग'था एबा मान गोनां गुबुनफोरनि थाखाय बे बर' हारिखौ एबा बर' राव रायज्लायालासिनोबो गुबुन हारिनि सुुबंफ्रा थांनानै दं एबा संसार जाबोगासिनो दं एबा सोलिबोगासिनो दङ जायनि जाहोनाव जोंनि एबा बर' राव रायज्लायग्राफोरनि जि राव बर' राव बे बर' रावआ जेब्लायबो जेरावबो जायजों रायज्लायब्लाबो बियो मोजां फिन्नायखौ मोनि एबा बर' सुबुंनि सुबुंफ्रा बर' हारिनि सुबुंफ्रा बर' रावनि अनगायै गुबुन राव जेरै इंराजी हिन्दी असमिया बायदि रावफोर जुदि रोङाब्ला जों एबा बर' सुबुुं फ्रा बेबायदि माखासे लेंगुवेजनि एबा माखासे रावफोरनि सायाव जुदि गियान बुथुमनानै लायाब्ला अब्ला बर' हारिनि सुबुंफ्रा जेरावबो हान्थिनो थाखाय राहा गोथे होनजायो मानो होनना बुङोब्ला जेब्ला जेराव जोङो जेराव मेराव हान्थियो बे हान्थिनाय जायगाफ्राव जोंहा माखासे गोनांथिफोरखौ जोङो सुफुंनो थाखाय बुंफोरनानै लानो हाया जेरै जेराव नों हान्थिलांगोन मोनसे जायगायाव जेब्ला जों हान्थिगोन अब्ला बै जायगायाव जेब्ला सौहैगोन सहैनाय जायगायाव जेराव जायगायाव दं बे जायगायाव जेब्ला नोङो दै गांगोन अब्ला दै लोंनो थाखाय नोङो बर' रावजों जेब्ला बिगोन अब्ला नोङो बे दैखौ मोनलोङाबो जानो हागौ मानो होनना बुङोब्ला नोंनि बर' रावखौ गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा बुजिया एबा रायज्लाय रायज्लाया बा रायज्लायनांगौ दं होन्नानैबो साना जायनि थाखा जा जा जाया जाहोनाव बे बर' राव रायज्लायग्राफ्रा बेबायदि हान्थिनाय समाव जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो थिक बेबायदिनो बर' राव रायज्लायग्रा सुबुंफ्रा माखासे जेनांनि गेजेराव जेब्ला हान्थियो हान्थिनाय समावबो एबा बबेबा फसंथानफ्राव थाङोब्लाबो दा जोंनि बर' रावखौब्ला बर' हारिनि सुबुंनि अनगायै जेसेबांखिनि हारि माहारि दं बिथांमोनजों रायज्लायनो समाव बियो जोङो राहा गोथे जानो गोनां जायो